हैलो ठीक ऐ तुस सनाओ आहो सर जी लैती ही में पढ़ी ही पर ओह् दूऐं बच्चें बी लेई लेई मेरे कोला ते सर जी मंग्गा दे हे बच्चे देई ओड़ी सर देई देगी में बच्चें कोला लेइयै देई देगी में बुक सर जी में पढ़ी ते ऐ बुक ओह् पर बच्चे मेरे मगर गै पेइयै ते आक्खदे बड़ी शैल बुक ऐ ते मिगी देई ओड़ो ना ओह् पढ़ने ई पढ़ी ते में देई दित्ती ते में केह् करां ठीक ऐ सर जी लेई आह्गी में ओह्दे कोला ठीक ऐ सर जी चल ठीक ऐ खरा